گڈ مارننگ سر جی آپ لیپ ٹاپ ٹاپ بنا کے ہیں سر جی میں ایچ پی کا ایک لیپ ٹاپ لیا چھ مہینہ پہلے ہے وہ تو ہینگ بہت زیادہ کر رہا ہے جی ہاں تو آپ اس کو دیکھ لیجیے یہ بہت چھ مہینہ پہلے سے بہت زیادہ ہینگ کر رہا ہے میں چھ مہینہ پہلے لیا ہوں جی ہاں تو تو اس میں سافٹیور ویور نہیں نا چڑھوانا پڑے گا جی آپ چیک کر لیجیے سر جی تو اس کا خرچہ ورچہ کتنا آئے گا

جی جی ہاں تو آپ آپ دیکھ لیجیے اس میں جو جو خرابی ہے اس کو جی کیا کہہ رہے تھے جی جی ٹھیک ہے ہاں اس کی بل جی جی جی جی تو اس کی وارنٹی ونٹی ہے کچھ گارنٹی یا وارنٹی کچھ ہے جی ہاں تو تو دوبارہ تو ہینگ نہیں نا کرے گا سر

جی ٹھیک ہے

اچھا ٹھیک ہے تب آپ کر دیجیے

تھینک یو سر